साढ़े जेह्ड़े डोगरे लोक न ओह् इत्थूं दे जमीन खेती बाड़ी करना पसंद करदे न पैह्ले ते बड़ी साढ़े जेह्ड़े पैह्ले बुजुर्ग हे ओह् ते बड़ी जैदा खेती बाड़ी करदे हे हून कुछ लोक जेह्ड़े न उ'नें नौकरी थ्होई गेदी केईं केईं लोक नौकरी करा दे केईं अज्जें बी जमीन च लग्गे दे कोई सब्जियां राह्ंदा कोई भट्ठे राह्ंदा क्योंकि सारे लोकें गाहियां रक्खी दियां होंदियां न ग्राएं च एह् बड़ा सुक्ख ऐ शैह्रें बिच्च ते लब्दियां निं हैन ग्राएं बिच्च फिर बी लोकें गाहियां रक्खी दियां कोई सब्जियां राई लैंदा कोई फल बी राह्ंदे न जि'यां कोई मरूद दे बूह्टे होई गे संतरे दे होई गे बिच्च लोकें किम्ब होई गे गलगल होई गे एह् चीजां लाना बड़ियां पसंद करदे न लोक क्योंकि डोगरी लोकें गी एह् बड़ा होंदा कि चलो अस घर दा चा'र गै पाई लैगे आमले दे बूह्टे होई गे फिर अपने निम्बू दे बूह्टे होई गे अजकल्ल लोकें गी एह् बड़ा कि अस फुल्ल राह्चै जि'यां गुलाब दे फुल्ल होई गे गुट्टें दे फुल्ल होई गे इ'दे कन्नै बड़ा अच्छा इक बिजनस बी बनाई लेदा लोकें इक घर दा लोकें बड़ा अच्छा बनाए दा कि चलो अपनी दाल रुट्टी चली जंदी ऐ हर इंसान गी नौकरी ते मिलदी निं ऐ इस टाइम बिच्च सारें लोकें आस्तै नौकरियां ते ऐ निं ऐ केईं बचारे पढ़दे केईं नेईं पढ़दे केइयें दे घरा दी मजबूरी ऐसी होंदी ऐ कि बाह्र निं जाई सकदे केईं कुछ लोक निकली बी गेदे बाह्र कुछ ग्रांऽ च रौह्ना पसंद करदे कि नेईं अस अपने ग्रांऽ च रेहियै कुछ अच्छा कम्म करचै ते बड़े सारे लोक ऐसे जेह्ड़े करा दे बी हैन क्योंकि लोक खेती कन्नै जुड़े दे न खुद मेह्नत करना पसंद करदे न ते चलो इस गल्ल दी बड़ी खुशी ऐ कि थोह्ड़ा बौह्त कम्म जेह्ड़ा आल्लै सांभे दा लोकें अग्गे जेह्ड़े बच्चें न जे सानूं दिक्खन गे कम्म करदे ते अग्गें बी कुछ करन गे जे सानूं गै निं दिक्खन गे ते अग्गै कुत्थै करना इ'नें कम्म चलो इस चीज दी अल्ले ग्राएं बिच्च फिर थोह्ड़े मता एह् ऐ कि बच्चे दिक्खियै कम्म करदे न मन बी खुश होंदा ऐ कि बच्चे कम्म करा दे न ते शैह्र दे बच्चे बचारे एह्ड़ी नालेज गै निं होंदी ऐ एह् कम्म निं करी पांदे बच्चे क्योंकि उं'दा थोह्ड़ा सिस्टम बी उ'ऐ देआ होंदा ऐ साढ़े लोकें च फिर थोह्ड़ा बौह्त ऐसा सिस्टम ऐ जेह्ड़े बच्चे इक इत्थै बच्चें दा एह् ऐ कि बच्चे उठदे न्हाई धोइयै मंदर जन्दे साढ़े इत्थै देवस्थान ऐ बावा देव उत्थै जन्दे ते चलो ब्हानै कन्नै इक अच्छी लैन च लग्गी जन्दे न निं तां बच्चे अजकल्ल उठदे गै निं हैन टैम दे सवेरै इत्थै इन्ना हारा सिस्टम ऐ बच्चें च चलो टैम दे उट्ठियै पढ़ी बी लैंदे थोह्ड़ा बौह्त जि'यां बाह्र निकलियै चक्कर लान चली गै अपनी सैर करी लैंदे ते चलो इ'यां गै बच्चें दा थोह्ड़ा बौह्त कम्म होंदा रौंह्दा ऐ